जों अमा बायनानै अमा बायनानै अमा फिसिनानैबो अनेक रां खामायनो हायो जों अमा फिसाखौ बायनानै अमा फिसा मासे बायनायाव नैजि नै रोजा बा सेजौ बाजि नि जोङो सेजौ बाजौनि जोङो अमाफोरखौ बायो अमाखौ बायनानै बेनि उनाव जोङो द' दान स्नि दाननि उनाव जिबा रोजा ओरै आरो माब्लाबा नैजि रोजाफोराव बेसेनाव फाननो हायो अमा फेदेरनायाव जोङो न'नि गुन्दै न'निफ्राय माइ सौना लामना गुन्दै दिहुननानै आरो जुमाइ संनाय अफ्रि माबा माबि होनानै जोङो अमाखौ थाब थाब फेदेरनानै बो जोङो थाब गोबां रां मोननायनि राहा लामा लानो हायो आरो जोङो दाउफोर फिसिनानैबो दाउ हांसो फिसिनानैबो जोङो रां खामायनो हायो दाउखौ जोङो सम सम ओरैनो न'आव लानानै न'नि ओंखाम खालाय गरसे गरनै माइरं होनानैनो जोङो दाउफोरखौ फेदेरनानै लानानै रां खामायनो हायो जों न'आव थानाय हाउसवाइफफोरा दाउ अमा फिसिनानैनो अनेक रां खामायनानै दिहुननानै लानो हायो जोङो दाउ अमाल' नङा अनेक रोखोमनि अनेक माबानानै जोङो लानो हायो हांसो फारौ बेफोरावबो जोङो रां खामायनो हायो रां दिहुननो हायो बेफोरखौ लानानै फेदेरनानैबाबो जोङो रांखौ बुथुमनानै लानो हायो दाउ अमा हांसो फारौ बेफोरजोंनो जोङो अनेक दावगालांनो हायो अनेक दिहुननानै माबानानै जोङो बारायनानै माबानानै लानो हायो आरो बेनिखायनो जोङो ओरैनो थानो नाङा दाउ अमाफोरखौ लानानै माबानानै जोङो रां रुफा खामायनानै गरसे गरनै सहाय माबानानै सहाय जायो सहाय खालामनो हायो जोङो न'खर सालायनाय न'खर खुंनायाव दाउ अमाजोंबो अनेक सहाय मोनो बेनिखायनो जोङो दाउ अमा लानांगौ मानो ओरैनो थानो जों न'आव थानायफोरा गासैबो माबानांगौ बेफोरखौ फिसिनानै फेदेरनानै माबानांगौ आरो ओंखायनो जोङो ओरैनो थानो नाङा बेफोरखौबो लानानै दिहुननांगौ गरसे गरनै खामायनांगौ थाइसे थाइनै खामायनांगौ आरो फारसेथिं हांसो लाबाबो जोङो हांसोआवबो अनेक दिहुननो हायो हांसो हांसो गोरलैफोरखौ दसेनो फेदेरनो हायो हांसो गोरलै जायोब्ला खानस्रि जावना होनानै दाननै दानथामनि उनावनो अनेक गिदिर खालामनो हायो मासेयावनो जोङो मासे हांसोआवनो जोङो स्निजौ माब्लाबा बाजौ राङाव फाननो हायो बेनिखायनो जोङो दाउ हांसो लानानै दाउ हांसो फारौ बोरमा बेफोरखौ लानानै अनेक खामायनो हायो बुंनो थाङोब्ला बोरमायानो बयनिख्रुइ सहससिन खामानि बोरमाखौ जोङो दुब्लि बारियाव दसे दोनानै दोनहैब्लानो मालाय हाग्रा गांसो गोरलै बेफोरखौ जानानैनो बोरमाया माब्लाबानो माब्लाबानो देरो अनेक माबानानै दसेनो देरो हांसो बोरमा लानोब्ला जोङो जेबो खस्थ' खालाम नाङा मोनासेयाव लायनांगौ फुङाव दोनहैनांगौ बार'थासोआव खनसे दोस्लायनानै दै खनसे दौदो मोना मोना लायदो खानानै दोनदो बोरमा बिमा लायोबाथ' सिक्स मानथ्स सेभेन मानथ्सनि उनावनो फिसा फिसा होयो बिसोरो फिसा होबा आरो ओरै फिसा जाबा आरो सिक्स सेभेन मानथ्सनि उनावनो बे फिसाया आरो बिमा महर लायो आरो फानथा फानथि फानथा जायोब्लाथ' आरो सिक्स सेभेन मानथ्सनि उनावनो जोङो खासि खालामनानै दोनोब्ला बोरमाखौ जोङो फाइभ थावजेन्ड बा रोजा द' रोजा गाहाम राङाव फाननो हायो जोङो ओंखायनो जोङो दाउ अमा बोरमा लानानैबो जोङो अनेक न'खरखौ सहाय खालामनो हायो